आं बेफोरबायदिनो दावराव दावराव मिनिहोनाय गांसे बिजाबखौ एबा सल' फरायफेरबाय बेफोरबायदिनो बोराय बेफोरबायदिनो मोनसे गामियाव बोराय बुरै बोराय बुरै आरो सियाल मासेनि सल' दंमोन बेफोरखौनो आं फरायफेरबाय बेफोरबायदिनो सानसेखालि समाव सियाल मासेया फैनानै बोराय बुरै थारुन गायबाय थानाय समाव बुंफैयो आबौ लै आबौ थारुनखौ थारुनखौ रुनानैसो गायनांगौ होननानै आरो बोरायाबो सियालनि बोराय जाम्बायाबो सियालनि खोथाखौ लानानैनो सियालनि खोथाखौ लानानैनो थारुनखौ रुनानै गायो बेनिफ्राय थारुन रुनानै गायनाय थारुन रुनानै गायनायखौ सियालआ मोनानि समाव फैनानै जाफैजोबो नाथाय जाफैखांनानै खिनानै गालाङो बेफोर जोबोर मिनिथाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे सानसे समाव बोरायआ थारुनखौ बेदर थांदों ना थाङाखै बेफोरबायदि होननानै नायोब्ला नुनो मोनबायदि थारुननि जायगायाव खिसो मोन बोरायआ गुरनानै नायोबा खिखौसो दांलायो बेफोरबायदिनो बोरायआ हमनो हाबायदि सियाल सियालआ गावखौ जाम्बा बानायदों बुरैयाबो बेफोरबायदिनो सानसे समाव ओंखाम संग्रायाव ओंखाम संनानै दोननायखौ सियालआ हाबनानै जालांजोबो बेफोरबायदिनो गोबां मिनिथाव मिनिथाव सल' एबा दावराव दावराव मिनिहोनाय सल'खौ फरायबाय नाथाय नाथाय बेफोरबायदिनो गोबां ट्रेजेदिफोरबो फरायबाय बेजों लोगोसे गाव गाव गाव गावबो मोनसे बा मोनसे सोलोंथायारिफोर बा जों रोंबाय बेफोरबायदिनो सल' एबा बिजाब फरायनायजों लोगोसे मोनसे थुलुंगा खांनाय थुलुंगा खांनायफोरबो गोसोआव नांदों